चूल्हापर तऽ हमरासभ जाहि अवस्थाके छी तऽ चूल्हेपर खाना बनबैत छलहुँ हेँ आ चूल्हेपर खाना बनैत छलै स्वादिष्ट खाना बनबैत बनैत छलैए कियाक तऽ लोक बैसि कऽ पीढ़ी लऽ कऽ सुन्दरसँ लोक खाना बनेलक बैसि कऽ बनेलक नहि डाँर के दिक्क्त भेलै ने ठेहुँनके दिक्क्त भेलै आ स्वादिष्ट खाना बनलै चूल्हापर तऽ हमसभ तऽ सएह देखने छलियै आ सएह बनबैत छलहुँ हेँ लेकिन ई बीस पच्चीस सालसँ गैस भऽ गेलैए हीटर भऽ गेलैए तऽ गैसके जे छै लोक आब स्लैब बना लेलक घरमे ठाढ़े ठाढ़े लोक खाना बनबय लागल तऽ खाना बनबय लागल तऽ गैसके एकटा ई छै जे की कहैत छै जतेक लोक गैसपर खाना बनबैए ठाढ़े बनेलक ठेहुँन धऽ लेलक पएर धऽ लेलक तऽ गैसके एकटा ई गरफायदा छै आ चुल्हाके छलैए जेनाकि अखन चैत वैशाख भेल हवा बहैत रहैत छै तऽ जल्दी सवेर खाना बना लिअ पुरुष पात्र जे छलखिन से कहैत छलखिन जे जल्दी खाना बना लिअ नहि तऽ चिङ्गारी उड़तै कतहु आगि लागि जेतै तऽ लोक जल्दी खाना बना लेलक आगि मिझा लेलक लेकिन ततेक नीक ओ स्वादिष्ट खाना चूल्हापर के होइत छलै जतेक कि अखन गैसपर के खाना नहि होइत छै एहि दुआरे गैसपर के खाना नहि होइत छै जे मानि लिअ अगर अहाँ भुजिया चढ़ेने छी अगर दस मिनट लेल कोइ अहाँके बजा देलक ओकरा अहाँ कम कऽ देलियै कम कऽ देलियै तऽ ओ ओहि ढङ्गसँ सिझलै ओ सिझलै तऽ कुचराहो भऽ गेलै किछु भऽ गेलै तैँ गैसपर के खाना ओतेक ढङ्गसँ नहि बनैत छलैए लेकिन आब आब तऽ लोक ओहिपर बनबिते अछि लेकिन हमरासभके जमानामे जे छलैए ओ चूल्हापर का खेनाइ बहुत नीक बनैत छलैए हमरासभके मोनो लगैत छलए जे चूल्हापर खाना बनाबयमे आ बनबैत छलहुँ